हल्लो हा किथां फ़ोन कई अथव तव्हां ने जय झूलेलाल अछा लखनऊ मां छा जे लाइ तव्हां फ़ोन कई हुई हा मां कोलेज में प्रोफ़ेसर आहियां नेशनल पी जी में छा ॻल्हाइणो हो तव्हांखे अछा हा कॾहिं

ठीकु आहे अछा हा त तव्हांखे पहिले त हे ॿुधायो की तव्हां छा चइबो तव्हां मतिलबु जेको कहिड़े कोर्स में तव्हांखे खपे

अछा ठीकु आहे त तव्हांखे एम बी ए लाइ खपंदो एम बी ए लाइ तव्हांखे खपंदो पोस्ट ग्रैजयूएट में ठीकु आहे त एम बी ए लाइ त असांजे कोलेज में हे प्रोसेस आहे की तव्हांखे पहिले जेको तव्हांजो बी बी ए जो एग्ज़ाम आहे हुन जो रिजल्ट सबमिट करिणो पवंदो पोइ तव्हांखे हिकु एग्ज़ाम ॾियणो पवंदो आहे जॾहिं तव्हां हो एग्ज़ाम क्लीयर करे वठंदव पोइ कोलेज में तव्हांखे इंटरव्यू लाइ अचिणो पवंदो ॿ बार तव्हांजा इंटरव्यू थींदा ॿ स्टेप्स में पोइ जॾहिं तव्हां इंटरव्यू क्लीयर करे वठंदा आहियो तॾहिं सॼा डोकयूमेंट वग़ैरह सबमिट करे करे पोइ तव्हांखे असांजे कोलेज में फ़ीस भरे करे एडमीशन ॾियो वेंबो न न केवल बी बी ए जे मार्क्स जे बेसिसि ते त न थी पाईंदो एग्ज़ाम ॾियणो ई पवंदो सभु ख़ूब ॿा ॿार ॾींदा आहिनि लॻभॻि पंज सौ ॿार ॾींदा आहिनि एडमीशन लाइ एग्ज़ाम सीटियूं सीटियूं असां वटि हिकु सौ वीह हूंदी पंज सौ ॿार ॾींदा आहिनि त लॻभॻि हुन मां हिकु सौ वीह सिलेक्ट थींदा जेका एग्ज़ाम क्लीयर करे पाईंदा पहिरियों त वरी जेका ॿ इंटरव्यू क्लीयर करे पाईंदा हुननि खे असां एडमीशन ॾींदा आहियूं तव्हां एग्ज़ाम लाइ मतिलबु वठी करे एडमीशन पोइ तव्हां जंहिं ॾींहु तव्हां खे एडमीशन थी वेंदो आहे त पोइ तव्हां स्कॉलरशिप लाइ बि कोलेज मां ई गवर्मेंट मां अपलाए करे सघंदा आहियो त तव्हांजी फ़ीश बि घटि थी वेंदव स्कॉलरशिप जो क्राईटेरिया हूंदो अगरि तव्हां मतिलबु जीअं जेको तव्हां एग्ज़ाम ॾींदव एडमीशन जे प्रोसेस लाइ हुन में अगरि तव्हां एटी परसंट खां मथे तव्हांजो अची वेंदो पोइ तव्हां स्कॉलरशिप लाइ एपलीकेबल आहियो त तव्हांखे मिली वेंदी ओ स्कॉलरशिप स्पेशलाईजेशन त तव्हांखे असांजे कोलेज एम बी लाइ मिली वेंदी मार्केटिंग में मिली वेंदी हे तव्हांखे जीअं एम बी ए जो जेको कोर्स आहे हे ॿ साल जो हूंदो आहे त तव्हांखे ॿिए साल में स्पेशलाईजेशन जो ऑपशन मिलंदो त तव्हां मार्केटिंग में करे सघंदा आहियो या फ़ाइनेंस में करे सघंदा आहियो या वरी तव्हां एच आर में करे सघंदा आहियो हेतिरे ऑपशन असां ॾींदा आहियूं पंहिंजे ॿारनि खे स्पेशलाईजेशन करण लाइ जॉब्स हा हा असांजे लाइ त पहिले जीअं तव्हां हिकु साल कंपलीट कंदव एम बी ए जो उन खां पोइ तव्हांखे समर इंटर्नशिप लाइ कंपनियूं ईंदियूं आहिनि त हितां ॿार खणी करे वेंदियूं आइन वॾी वॾी कंपनियूं ईंदियूं आइन जीअं एक्सिस बैंक ईंदी आई सी आई सी आई बैंक एमेज़ॉन ईंदी हो ॿार खणी करे वेंदा आहिनि इंटर्नशिप लाइ पहिरियों पोइ ॿिए साल में प्लेसमेंट जो प्रोसीजर सेप्टेम्बर ओक्टूबर में शिरु थींदो आए असां में त प्लेसमेंट जी त तव्हां चिंता न ई करो हो तव्हांखे मिली वेंदी फ़ीस असांजे कोलेज जी थी वेंदी आहे पंदरहां लख थी वेंदी एम बी ए जी हा हा पूरे ॿिनि सालनि जी मिलाए करे करे आहे

होसटिल त नाहे असां वटि होसटिल त तव्हांखे रहणु खाइण जो पाण ई ॾिसिणो पवंदो हे पढ़ण जी फ़ीस हुई पंदरहां लख हे तव्हां इंस्टॉलमेंट में बि ॾह ॾेई सघंदा आहियो चार इंस्टॉलमेंट या ब इंश्टॉलमेंट या हिकु गॾु बि ॾेई सघंदा आहियो हा हा बैंक कराईंदो न फाइनेंस कराए सघंदा आहियो तव्हां यूनियन बैंक मां एस बी आई मां कराए सघंदा आहियो एक्सिस बैंक एच पी एफ़ सी मां कंहिं बि बैंक मां तव्हां उन्हनि खे ॿुधाए छॾींदव पंहिंजी मार्क्शीट सबमिट करे करे कोलेज एडमीशन फ़ोर्म जॾहिं तव्हांखे एडमीशन तव्हांजो पको थी वेंदो त तव्हां बैंक में वञी करे हो ॾई सघंदा आहियो पोइ हो तव्हांखे फ़ाइनेंस करे रखंदा तव्हांजी फ़ीस ॿ साल जी ग्रैजयूएशन में तव्हांखे मिनीमम सेवन्टी फ़ाइव परसंट त खपे जेको तव्हां बी बी ए जो एग्ज़ाम ॾिनो आहे त इन्ही करे जॾहिं तव्हांजो रिजल्ट अची वेंदो तॾहिं एग्ज़ाम ॾेई सघंदा आहियो छो की सेवन्टी फ़ाइव परसंट कमपलसरी आहे पोइ ई तव्हां एग्ज़ाम ॾई सघंदव न पोइ तव्हां अपलाए न करे सघंदा आहियो कोलेज में हा त तव्हांखे त एग्ज़ाम अञा काफ़ी टाइम आहे तेसिताईं तव्हां पंहिंजी एग्ज़ाम जी तियारी करे सघंदा आहियो पिछ्ले सालनि जा क्वेशचन पेपर ॾिसी करे करे त जॾहिं तव्हांजो बि हो तव्हांखे मिली वेंदा किथे बि ऑनलाइन या यूट्यूब ते मिली वेंदव पहिरिएं तव्हांजो बी बी ए जो रिजल्ट ईंदो पोइ तव्हां एडमीशन फ़ोर्म भरे सघंदा आहियो ऑनलाइन अपलाइ करे सघंदा आहियो एग्ज़ाम लाइ हा हा हो त आहे त हितां त गवर्मेंट में बि जॉब तव्हांखे मिली सघंदी आहे हुन वॾी वॾी कंपिनियूं ईंदियूं आहिनि बढ़िया ई आहे फ़ीस बि बाक़ी कोलेजनि जे वुगै तव्हां ॾिसो त पंजवीह लख कुझु ईंदी आहे एम बी ए जी अॼु कल्ह त त असां वटि फ़ीश त घटि ई आहे और हो तव्हां स्कोलरशिप लाइ बि अपलाइ करे सघंदा आहियो गवर्मेंट जे थ्रू त हो बि तव्हांजी फाइनेंस थी वेंदी कोलेज जी टाइमिंग्स असांजी रहंदी नौ खां वठी नौ सुबुह जो नवें बजे खां वठी ॾींहं जो हिक बजे ताईं रहंदी आहे ज्यादा हुन खां वधीक न थींदी आहे ॾींहं में हिकिड़ो ई क्लासां ॾींदा आहियूं असां ॿारनि खे हा हुननि लाइ त जीअं असां या पार्ट टाइम जॉब करो था अगरि त हो पाण तव्हांखे अटेंडंस जो पाण ई ॾिसिणो पवंदव या ऑपशन हे हूंदो आहे की ऑनालाइन लर्निंग जो असां ॾींदा आहियूं ऑपशन त हो तव्हां क्लासिस ऑनलाइन बि वठी सघंदा आहियो जेकी तव्हांजी मिस थी वञेनि थी ऑनलाइन वठी सघंदा आहियो क्लास

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल